جی ہلو ہاں کہاں سے بات کر رہے ہیں اچھا اچھا اچھا اچھا جی تو جی جی جی جی عادل نسیم بات کر رہے ہیں ہم ہاں ہمیں کچھ کچھ ہاں کچھ کتابیں چاہیے تھی آپ کی لائبریری میں آنا چاہ رہے تھے ہم یہ پا جا سراغ زندگی اردو کی پانچویں جی تاریخ اسلام

جی جی

ہاں ہاں تو نہیں ہمیں معلوم ہے آپ کے لائبریری کے بارے میں ابھی جی

جی ٹھیک ہے بہت اچھا آپ کا لائبریری میں نے دیکھا تھا اور معلوم کیا چلا ہے میرا کہ لائبریری آپ کا بہت اچھا ہے ٹھیک ہے تو آتا ہوں میں اور بک لیتا ہوں آپ کی

ہاں کل شام تک انشاء اللہ اچھا اچھا کون سا ٹائمنگ ہے اچھا اچھا

ٹھیک ہے آپ کے سمعے سے ہی آئیں گے آپ کے سمعے سے آ کر اور کچھ دو چار گھنٹے میں اس کا مطالعہ بھی کروں گا آپ کے وہاں بیٹھ کے جی ٹھیک ہے اوکے سلام علیکم